ہیلو آپ کی آ رہی ہے میں پوچھ رہا ہوں آپ دہلی ٹریول ایجنسی سے بات کر رہی ہیں جو دہلی کی فیمس وہ گھومنا چاہتا ہوں میں دہلی کی فیمس

اچھا اچھا ابھی تو دہلی میں میں کالکا جی مندر کے پاس تو وہاں سے آپ ایک کیب بھیجا سکتے کیا آپ گھمانے کے لیے اپنے ٹریول ایجنسی سے مجھے کل کے لیے جانا ہے یہ لوٹس ٹیمپل اور اکشر دھام مندر گھومنے کے لیے تو اس کے لیے کوئی کیب ہو آپ کے پاس اور کتنا خرچہ آئے گا تین سو روپئے اچھا اچھا بہت مناسب ریٹ ہیں آپ کے خرچہ بہت مناسب ہے اور ایک گروپ میں ایک جیسے میں پوچھ رہا ہوں گروپ میں گھومنا چاہیں جی جیسے بڑی بڑی گاڑی ہوتی ہے جس میں پچیس بیس لوگ آ جاتے ہیں آرام سے اچھا اس میں وہ بھی آپ کے پاس مل جائے گی کار ٹھیک ہے آپ مجھے نا اپنا ڈرائیور نمبر دے دیجیے میں اس کو کانٹیٹ کر لوں گا بلا لوں گا میں جو پیمنٹ ہوگی میں آپ کو ٹرانسفر کر دوں گا

ہاں تو آپ مجھے واٹسپ کرنا اسی نمبر پہ اور اپنے ڈرائیور کا نمبر اور جو پیمنٹ ہوگی میں آپ کو آنلائن کر دوں گا ٹرانسفر ہوں ہوں ہوں